महाराष्ट्र में माण्हुनि खे पंहिंजी सुठी सिहत ठाहिण जे लाइ हुननि खे पंहिंजे आसे पासे में साफ़ु सफ़ाई रखणु घुरिजे ऐं हुन सां गॾो गॾु हुननि खे वक़्त ते रोटी खाइणु खपे रोटी में बि हुननि खे हेड़ी सुठी रोटी ऐं जेको हुननि जे शरीर खे लगे हेड़ी रोटी खाइणु खपणु घुरिजे ऐं हुन सां गॾु हुननि खे क़सरत करणु खपे क़सरत करण सां असांजो शरीरु सुठे तरीक़े सां हूंदो आहे ऐं असांखे कोई बीमारी बि जल्दी न थींदी आहे जीअं त कोविड खां पोइ गोर्वमेंट जे तर्फ़ा टे वेक्सीन निकितियूं आहिनि हुननि खे उहा टई वेक्सीन जा डोज़ बि वठणु करणु घुरिजे ऐं हुननि खे हर महिने डॉक्टर जे वटि जांच करण लाइ ख़बर घुरिजे जीअं त जांच करण सां पोइ हुननि खे ख़बर पवंदी की हुन कोई बीमारी आहे या ना आहे